ہیلو اکوافشری شاپ

جی ہاں ضرور ضرور دے دیں گے فریش ہے ابھی جو ہے آج ہی صبح آئی ہے اچھا کرے آپ ویسے بھی جو ہے ہم یہ دیکھیے آپ کو ہمارے پاس جو ہے آپ کو ڈیلیوری کے ساتھ بولے تو جو ہے نو سو روپیے نائن ہنڈریڈ پر کے جی پڑیں گا کیونکہ اچھی سی یہ جو ہے کوئی خراب تلاب سے نہیں لاتے کیونکہ مرل کی خاصیت یہ ہے کہ یہ جو ہے مٹھے اور صاف پانی میں پلتی ہے باقی دوسرے جو ہے کون سے بھی پانی میں ندی میں پلتی ہے آپ کو ڈیلیوری سر آپ کا ایگزیکٹ ایریا بولیے لوکیشن جی ہاں میں صرف جو ہے فورٹی روپیز چارج کرا کیونکہ ہمارے جو ہے کافی جو ہے پھیلے ہوئے ہے صرف مینس تو جو ہے ڈیلیوری بوائز وہ لوگ جو ہے آپ کو ملک پیٹ پہ بھی جو ہے میں کال کر کے جو ہے پیک یاں بھیج دیتا ہوں لوگ جو ہے آپ جی ہاں آپ جیسا بولے ویسا آپ کو جو ہے مل جائینگا چاہے کے کےجی ہونا ہے سر یہ گھر کے لیے ہونا ہے فرائی کے لیے یا فنکشن جی آپ پھر آپ لوگ فرینڈس کہیں جرنی پہ جا رہے ہوں

جی ضرور بھیج دیں گے آپ کو

آپ آن لائن بھی کر دے سکتے ہیں ڈیلیوری بوائے کے ہاتھ میں بھی دے سکتے کیش کوئی مسئلہ نہیں جی اور آپ فریش باکس میں پیک کر کے جو ہے نیٹ کلین آپ صرف لے کے جو ہے فرائی کرلیے ویسے رہیں گی آپ کو کوئی دھونے کی بھی واش کرنے کی بھی ضرورت نہیں اور صاف صفائی کی بہت ہی جو ہے نیٹ کر کے جو ہے ہم دیں گے پیک کر کے آپ صرف کھولیے اور جو ہے فریش ہے ابھی جو ہے آئی ہوئی ہے صبح صبح جو ہے ہم آپ کو

کیش جی اچھا کیش دے دے رہے ہیں اگر نہیں بولے تو میں ہمارا پے ٹی ایم نمبر دے دیتا ٹھیک ہے جی کیش کیش کلکٹ کر لیتا ہوں ہمارا ڈیلیوری بوائے آپ دکھا دیجیے میں یہ نمبر پہ جی اچھا ٹھیک ہے آپ کو جو ہے ایک واٹسپ بھی کر دیتا ہوں اٹس اوکے تھینک یو بائے نائس ہیو اے نائیس ڈے